हैलो नमस्ते जी ते एह् बुखार मौसम दी बजह कन्नै बी आवा दे न ते एह् चक्कर बी आंदे होने ते मौसम बदलदे ना ते एह् ओह्दी बजह कन्नै बुखार आंदे ते चक्कर आंदे एह् इस खुल्ले मौसम च घूमो फिरो ते खरा पानी पीना ते दोआइयां लिखी दियां ते इक्क सबेरै खानी ते इक्क शामीं खानी एह् तुस टेंशन निं करो एह् सारियां दोआइयां में तुसेंगी लिखी देङ ते कन्नै एह् जेह्का मौसम बदला दा ते एह्दी बजह कन्नै तुसेंगी चक्कर आंदे न ओह्दी बजह कन्नै बुखार खांसी जुकाम ऐ एह् अज्ज शामीं लेई जायो अज्ज शामीं एह् भी होना ई ठीक ऐ